दिक्खो जी मेरा कोई कोच शोच जेह्का ऐ नेईं ऐ कोच नेईं ऐ अपना में कल्ले आपूं गै जेह्ड़ा एह् सिक्खेआ बाकी अस जेह्कियां भिड्डां भुड्डां चारदे हे जैदा एह् प्हाड़ियां पुह्ड़ियां उप्पर ई जंदियां की जे बड्डी प्हाड़ी उप्पर बी चली जा ओह् बी आपूं गै आह्नना पौंदी क्योंकि कोच शोच नेईं होंदा ऐ उत्थै इक बार दी अपनी बक्करी छप्पी प्हाड़ियै पर चढ़ी ते ओह्दे अपना में थोह्ड़ा दमाग लाया होर मेरा भ्राऽ कन्नै दमें जनें असें ओह् जेह्की ऐ दमाग लाइयै अपने ओह् कड्ढी बाह्र उत्थूं गै आपूं जेह्ड़ा ऐ आपूं गै सिक्खेआ ते बाकी कुसै सखाया नेईं कोई जेह्ड़ा ऐ अपना नेईं ऐ